مجھے ڈانس بہت پسند ہیں چونکہ میں نے کئی بار کرا ہے اور اُس میں میں بہت سے اسٹپ مجھے بہت پسند ہیں لے ویسے تو ہمارے مذہب میں منع کرتے ہیں ڈانس کرنے کو کیونکہ اِسے مُجرا کہتے ہیں میں لوگوں کو دیکھتی ہوں یوٹوب وغیرہ پہ ویڈیوز میں ریلس وغیرہ میں وہ اتنے اچھے اچھے اسٹپس کرتے ہیں اور مجھے اُن کا انداز بہت ہی بہترین لگتا ہے ویسے تو مجھے بھی بہت پسند ہے میں ہر بار اپنی ریپبلک ڈے پر ڈانس لیتی ہوں اور اُس میں وہی اسٹپ یوز کرتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہیں پچھلی بار میں نہیں کر پائی کیونکہ میرا ایکزام تھا لیکن اِس بار میں ڈانس ضرور لوں گی کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہیں اور اِس کے انداز مجھے بہت بڑھیا لگتا ہے